بائیس نومبر دو ہزار دس اٹھارہ اگست دو ہزار تین چودہ جولائی دو ہزار دو آٹھ دسمبر دو ہزا نو بیس ستمبر دو ہزار اکیس